ते एह्दे च सानूं बोल्लेआ गेदा ऐ के कोई बी पंज डेटां दे नांऽ दस्सेओ ते जियां होई गेई साढ़ी पंज मेई ते छब्बी छब्बी जनवरी ते पंदरां मेई ते जियां होई गेई अपनी एह् तेरां अक्टूबर ते त्रीह् मेई इ'यां ते ब बड़ियां डेटां न पर बस एह् पंज डेटां असें याद रक्खनियां याद नि रक्खनियां मतलब कोई बी पंज डेटां नांऽ स सनाना असें ते